हाँ हाँ अरे हमरा गाँवमे तऽ वएह जनउ बनय छै अगरबत्ती बनय छै आओर मोमबत्ती सेहो छै आओर तकर बाद जे छै वएह गुलेट सब छै बच्चा सबके खेलयवला जैसे गुल्ली मारय छै चिड़ियाँ सबके मारय हाँ रूमाल छै उ लेकिन ओते कढ़ाइ कयल नहि छै जे गाँव देहातमे मोटा मोटी बनय छै तऽ सेम्पले इन्टरलॉक कयल छै हँ अऽ दस टाकामे एक जोड़ा

हाँ दस टाका जोड़ा एखन बिकय छै अच्छासँ देखियौ माल जब फेर लेबय तऽ कमो भए जेतय हाँ माल ढेर लेब लेबय तखन कम भए जेतय आओर एक जोड़ा दू जोड़ामे कम करबय तऽ से नहि ने हेतय मोमबत्ती छै अपना लग तकर बाद डिबिया जे घर सबमे जरै छै ओहो बनायल छै आओर कैण्डल सेहो दीपावली आबि रहल छै उहो बनायल छै हूँ अच्छा देखबय साइज तखन ने देख लेबय सामान बढ़िआँ छै दरभंगासँ बनल छै मधुबनी दरभंगा जिलाके छियै बढ़िआँ जनउ छै बनल अहाँ ऑर्डर करबय तऽ आबि जेतय हाँ एखन एखन जे छै ने सेम्पले आनलय छियै जे सब सामान देखबय देख लिअ पसन्द हैत तऽ लए लेब अऽ जेतना ऑर्डर करबय ने ओही मोताबिक दामो लागतय हिसाब किताब बैठ जेतय हूँ आओर उ जे घरमे जे लगबयवला सामान सब आबय छै परदापर ओहो सब छै अहिना उनके बनायल छै ओहीमे बढ़िआँ कलाकारी छै कयल कलाकारी बढ़िआँ कयल छै कढ़ाइ कयल छै आओर बच्चा सबके आब ठण्डियो ने आबि रहल छै ओ मोफलर बनायल आबय छै कनझप्पा सेहो सब छै टोपी ठीक ठीक